बिफां लाइफां गायोब्ला नांगौ समाव नांगौ रोखोमनि बोथोर मोनाबा बेखौ प्रतेक्त खालामनायनि हेफाजाब लानांगौ जुदि बांद्राय सानदुं गोसा जायोबोला बहाय दै होनांगौ आरो बांद्राय अखा जायोबोला बाहाय अखानिफ्राय बोथ्रोदनाय बा सांग्रां जानायनि एसे प्रतेक्त खालामनांगौ आरो बाहाय